اردو الفاظ ہمارے پرانے الفاظ ہیں ہم ہم لوگ اردو پسند کرتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ہر مسلمان پسند کرتے ہیں اردو پرانی زبان ہے اردو میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اردو الفاظ میں پن بھائی بہن ہر ہر کوئی سے بات کرتے ہیں اردو الفاظ ہم لوگ پسند کرتے ہیں اپنی گاؤں میں اردو میں بات چیت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں اردو پرانی الفاظ ہے ہم لوگ اردو کو زیادہ پسند کرتے ہیں اچھی پڑھائی ہے ہم لوگ کا اردو میں اردو سے ہم لوگ بہت کچھ سمجھے ہیں جانے ہیں اردو الفاظ ہمارے ہندوستان میں بہت اچھے ہیں اردو اردو ہمارے مسلمان کا بہت زیادہ ہیں کہ ہم لوگ شادی پسند کرتے ہیں اردو میں ہم لوگ اپنا ہر ایک ایسا چیز جو بھی ہے ادھر کرتے ہیں